नवजात शिशु जे जन्म लयए ओकर बाद ओकरा शहद चटबैत छै दूध तऽ बच्चाकेँ लिए दूध तऽ बहुत अहम भूमिका निभाबैत छै दूध फेर प्रोटीनकें लिए हॉर्लिक्ससभ तऽ हॉर्लिक्स भै गेल बॉर्नविटा भै गेल ईसभ ओकरा देल जाइत छै दूधमे घोरिकें पिआओल जाइत छै सुबह शाम बच्चाकेँ लिए तऽ एकटा बच्चामे कोनो दालि भात तऽ नहिए नऽ कियो खाइत छै खाइ तऽ छै दूधे तऽ दालिकें पानि जे छै बड़ी ताकत करैत छै तऽ दालिकें पानि बच्चाकऽ धीरे धीरे चटबैत छै ओकरा आदत लगबैत छै जखन आदत भै जाइत छै तऽ दालि बच्चाकेँ लिए सभसँ प्रोटीनके लेल दालि छै दालि अगर बच्चा पीबय तऽ दालि बहुत ही बढ़िआँ चीज छै तऽ बच्चाकेँ लोक दालि पिआबयके कोशिश करयए शुरुमे तऽ नहिए पीबैत छै लेकिन धीरे धीरे आदत जखन भै जाइत छै जखन ओ पिबय लागैत छै तऽ फेर दालिसँ बढ़िआ चीजे कोनो नहि छै